हांजी बोलिए

इसकी प्राइज़ पाँच सौ रुपए है इससे कम में मिल जाएगा आपको लेकिन वो छोटा मिलेगा उसमें आपको थ्री मिलेंगे नहीं डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा आपको आप अगर आप अगर आप बड़ा पेक लोगे तो आपको पाँच सौ में पड़ेगा अगर आप छोटा ले रहे तो आपको ढाई तीन सौ तक मिल जाएगा

हाँ वो आपको दो सौ तक पड़ जाएगा उससे छोटा लोगे तो आपको वो सौ में हो जाएगा आपका नहीं आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसपे भी

हाँ बोलिए नहीं पैसे वैसे कुछ कम नहीं होंगे डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा आपको अगर आप बड़ा पेक लोगे तो आपको दस या बीस रुपए डिस्काउंट मिलेगा अगर आप छोटा फ़ेमिली पेक लोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा उसपे तो आपको उसपे डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा नहीं पैसे भी कम नहीं हो पाएँगे ना आप वैसे भी छोटा पैक ले रहे हो उसमें भी आप बोल रहे कि पैसे कम करो तो ये नहीं होगा